हलो हा कोण उलयता हय हय हय हय सांगात किदें आसलें तुमचो घरांतलो नळ म्हणटा आसता न्ही खंयचो तो आतां किचनांतलो बाथरुमांतलो वॉश बेसिनांतलो खंयचो आ वॉश

बरें आतां तो बसय पयले बसयल्लो आसा पळय तो कसलो मॉडलाचो आसा म्हळ्या प्लास्टिकचो आसा स्टिलचो आसा कसो कसो आसा तो स्पेप बी किदें एक तें खबर आस तुमकां यू शेपान बी आसा काय आनी खंयच्या शेपान बी किदें यू शेपान सादारण सायज बी किदें खबर आस तुमकां हाफ इंचाचो पावन इंचाचो बी अशें किदें खबर आसा ओके बर् बरें आसा पूण तुमचें घर खंय

ओके तुमी लोकेशन धाडप खूब बरें जात्लें न्ही पूण सा आनी किदें आस् तुमचें मेजर किदें आसा काय फक्त एकच नळ आसा काय आनीक किदें आसा त त्या प्रम आ नळ नळच रिप्लेस करपाचो बेसिनाचो नळ ओके वॉश बेसिनाचो आ

ओके तुमी फूल डे घरा आसतात काय कामाग बी वतात आ

आ ओके ओके हा बरें बरें बरें आसा